हरिओम साईं मां ॿ ॾींहं पहिरीं तव्हां जी दफ़्तर मां मुंहिंजे पैन कार्ड जो अप्लाए कयो पैन कार्ड में मुंहिंजे पप्पा जी नाले जी स्पैलिंग में ग़लती आहे त मां वापसि उन खे ग़लती खे री करैक्शन कराइण लाइ सुधारण लाइ मां वापसि आई आहियां ऐं मां खिड़की नंबर चारि ते वई हुअमि जिते मां चयोमानि कि मुंहिंजे पापा जे मां पैन कार्ड अप्लाए कयो आहे ऐं मुंहिंजो पप्पा जो नाले जी स्पैलिंग में मिस्टेक आहे त उन्हनि मूंखे तव्हां वटि मोकिलियो आहे ऐं उन्हनि चयो कि हिन खिड़की नंबर हिक ते वञ हू भइया वेठा आहिनि हो तुंहिंजो इन ॻाल्हि में हैल्प कंदा त तव्हां प्लीज़ मूंखे इन में ॿुधायो कि भाई पापा इन पैन कार्ड खे सही कराइण लाइ मुंहिंजे पापा जे कहिड़े कहिड़ा डॉक्यूमेंट्स तव्हां खे खपनि ऐं नालो कीअं सही कंदा त प्लीज़ मूंखे ॿुधायो ऐं मुंहिंजो पैन कार्ड खे जल्दी अप्लाए कयो ठहिराइणी चङा मूंखे ॾाढी ज़रूरत आहे ऐं स्पैलिंग बि सही कयो छाकाणि स्पैलिंग में त मिस्टेक आहे ई ऐं कहिड़ा कहिड़ा तव्हां खे डॉक्यूमेंट्स खपनि त मां तव्हां खे उहो पेश कयां